ہاں مجھے یاد ہے جب میں نے ایک بار گانا گایا تھا تو گانا سبھی کو اتنا اچھا لگا کہ سب وہی گاتے رہے اس ٹائم پر وہ گانا بہت فیمس تھا اس لیے سبھی نے اس گانے کے بہت مزے لیے اور اس دن ہم سب نے بہت مزے کیے تھے اس دن ہم سب پوری رات اٹھے رہے اور ہم سب ایک ایک کر کے گانا گایا سبھی نے بہت اچھے اچھے گانے گائے اس دن ہم ان سب کی کافی ان سب کو کافی مزا آیا